میری پسندیدہ کتاب کا نام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے جو بہت ہی اچھی کتاب ہے اس کو میں بار بار پڑھنا پسند کرتا ہوں اور شروع سے ہی میرا اس فن کے تعلق سے میرا بہت دلچسپی رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا کن کن لوگوں نے اس کی اس ملک کو آزادی دلانے میں بڑھ چڑھ کر قدم اٹھایا اور اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہوا تو اس میں مسلمانوں نے بھی اس میں زیادہ تر مسلمانوں نے اس میں اپنا رول نبھایا اور اس میں اپنا رول نبھایا اس لیے میں اس کتاب کو زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے جانیں کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا کن کن پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ظاہر ہے تمام مذاہب کے لوگوں نے اس میں اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا حصہ دیا اپنی جانیں دیں اور مسلمانوں نے بھی اپنی جانیں دیں اور اپنا سر قلم کروایا اور اس کتاب میں زیادہ تر مسلمانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ملک کو آزاد کروایا اور جو تحریک چلائی سب سے پہلے وہ مدرسہ دیوبند میں اس کی تحریک چلائی گئی اور وہیں سے مسلمانوں کے اندر جہاد کا شوق ہوا اور لوگوں کے اندر اپنے ملک کو آزاد کرانے کی وہاں کے علماء نے یعنی دیوبند کے علماء نے لوگوں کے اندر اپنے ملک کو آزاد کرانے کی روح پھونکی تاکہ لوگ جو ہیں اس طرف آئیں اور اپنے ملک کو آزاد کرانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انگریزوں کو یہاں سے نکال پھینکیں جہاں تک اس پر فلم دیکھنے کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح کی فلمیں آ رہی ہیں تو اس میں مسلمانوں کو زیادہ تر نیگیٹیو ہی دکھایا جاتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب پر ایک فلم ہونی چاہیے جو یعنی ہمارے ملک کو کس طرح آزاد کرایا گیا ہے انگریزوں سے اس پر ایک کتاب ہو اور اس میں مسلمانوں کا کردار ہو خاص طور پر اجاگر کر کے دکھایا جائے